हेल' हेल' सार औ आं नै माबा बाथाबारिनि माइनाव ब्रम्ह' आं माबा बे जोंनि गामिआ दैजों लोमजा जोबबायना बेखौसो एसे खोन्था हरदोंमोन सार लोमनाया साननैयानो जाबाय सार माने रावबो नायफैयाखै नालाय खोन्था हरनोबो माबायासै हास्लाबासै रावबो रोङासै गाब्राय जाजोबबाय बेनिखायनो दिनैसो औ बे माबा गामिनि स्कुल आवनो थाबाय बेवहायनो थानानै दङ बिदिथ' जाद्रायासै एसे खुनुरुखुमैनो सोलिथ'नानै दं जोङो दा माने खावसेल' माबादों ओमफ्राय खावसे जोङो सत्र' न'खरसो दङ

दंनायालाय दंमोन साथामानो दङ दङ बिदिबो दङ थानायालाय मोननै मोनथामसो दङ होनबाबो थोजोबा सार हिनजाव हौवा ज' जाबायना गोरलै गोरलाम औ

दे सार अनहर नांगोन माबा एसे थाबैनो अनहर नांगोन एसे खस्त'यै औ औ दे सार औ आसा खालामबाय

औ दे सार अननांगोन औ औ दे औ दे आसा खालामनानै थाबाय सार फैथारनांगोन